असां भॼण जे नाले इहे ॿुधाइण था चाहियूं भॼन सां पंहिंजे शरीर में एन पंहिंजे शरीर में फुर्ती ईंदी आहे ऐं भॼण सां पंहिंजो शरीर मजबूत थींदो आहे पंहिंजे शरीर में पंहिंजा जेका पेर आहिनि हूअ मजबूत थींदा अॻियां हली पाण खे को दिक़तु कोन्ह थींदी आहे पेरनि में जेतिरो भॼियो ओतिरो पंहिंजे लाइ सुठो आहे छो की भॼण सां पंहिंजे पेरनि में ॾाढी ताक़तु ईंदी आहे पंहिंजा पेर मजबूत रहंदा आहिनि पेरनि में कॾहिं अॻियां हली काई दिक़तु कोन्ह ईंदी आहे भॼण जेतिरो जेतिरो भॼियो ओतिरो सुठो आहे ऐं भॼण खां पोइ जेतिरो पाणी पंहिंजे शरीर में विझो ओतिरो पंहिंजे लाइ सुठो आहे छो की भॼण सां पंहिंजे पेर ॾाढा मजबूत थींदा आहिनि ऐं भॼण सां पंहिंजो शरीर ॾाढो मजबूत थींदो आहे भॼण सां पंहिंजो शरीर ॾाढो फुर्तीलो रहंदो आहे ऐं अॻियां हली पाण कमु करे सघंदा आहियूं पाण ते मोटापो कोन्ह चढ़ंदो आहे ऐं भॼण सां पंहिंजो शरीर हिकदमि हिकदमि फुर्तीलो रहंदो आहे ऐं भॼण सां जेतिरो भॼो पंहिंजे लाइ ओतिरो घटि आहे छो की भॼण सां पंहिंजो शरीर बि मजबूत थींदो आहे इनजो रुटीन ई आहे पंहिंजो शरीर बि मजबूत थींदो आहे पंहिंजियूं टंगूं मजबूत थींदियूं आहिनि ऐं भॼण खां जेतिरो पाण पाणी पीयूं ओतिरो पंहिंजे शरीर लाइ सुठो आहे त भॼण त भॼण सां दोड़न सां हिक सुठी ॻाल्हि हीअ मञी वेंदी आहे